مجھے اپنے بارے میں بتاؤ میرا نام آفتاب قمر ہے میں دلی کا رہنے والا ہوں اس وقت میری تعلیم جاری ہے میں پڑھائی کر رہا ہوں اور مجھے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے مجھے پسند ہے کہ کچھ نئی چیزیں تخلیق کروں اس لیے کمپیوٹر وغیرہ پسند ہیں فوٹو گرافی ویڈیو گرافی یہ بھی پسند ہے ایڈیٹنگ پسند ہے ہمیں اور لکھنا پڑھنا یہ میرے روزانہ کا حصہ ہے خاص طور سے اردو پڑھنا اور لکھنا بھی یہ میرے روزانہ کا معمول ہے